جی ہاں میرے خیال میں شوشل میڈیا اور آن لائن پلیٹفارمس کے عروج نے فوٹوگرافی کے شعبے کو انتہائی گہرائی سے متاثر کیا اس نے نہ صرف فوٹوگرافیوں کو عالمی سطح پر پہچان کا موقع دیا ہے بلکہ ان کو ان کے کام کو آسانی سے شی کر شیئر کرنے کا فوری فیڈ بیک حاصل کرنے اور مواقع کو تلاش کرنے میں بھی مدد دی ہے اثرات ابھی دست دسترسی اور مقبولیت شوشل میڈیا جیسے اسٹاگرام فیس بک پنسٹر اینڈ فلف فلیکر نے ہر فوٹوگرافی فوٹوگرافر کو ایک مفت گلیری دی ہے اپ کسی بھی شخص کی تصویر دنیا بھر میں دیکھی جا سکتی ہے برانڈز اور مارکیٹنگ فوٹوگرافی اب صرف شوق نہیں بلکہ ایک برانڈ بن جی گئی ہے لوگ اپنے کام کو خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں تاکہ وہ کلائنٹس یا فالوورس کو متاثر کر سکیں تعلیم اور سیکھنے کے ذرائع یوٹوب آن لائن کورسیز انسٹاگرام لائز لائیو سینسرز کے ذریعے لوگوں لوگ نئی تکنیک سیکھ رہے ہیں یہ معلومات پہلے آسانی سے دستیاب نہیں تھیں مقابلہ اور دباؤ البتہ اس نے مقابلہ بھی سخت کر دیا ہے ہر روز ہزاروں خوبصورت تصاویر پوسٹ ہوتی ہے اور الگ نظر آنا مشکل ہوتا ہو جاتا ہے فوری ردِ عمل پہلے آپ کو تصویریں نمائش یا پرنٹ میڈیا کا سہارا لینا پڑتا تھا اب آپ صرف ایک کلک میں اپنی تصویر دنیا کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں